मुंहिंजो नालो रश्मि हेमनानी आहे मुंहिंजे परिवार में छह सदस्य आहिनि टोटल असां मुंहिंजा हस्बैंड मुंहिंजी निणानु आहे मुंहिंजो ससु सहुरो ऐं हिकु धीउ आहे मुंहिंजी सभई कोओपरेटिव आहिनि मूंखे केॾीमहिल बि ईअं न लॻंदो आहे की मां शादी करे ॿिए परिवार में आई आहियां छा कॾहिं मां तकलीफ़ में हुजां या मूंखे कुझु बि प्रॉब्लम कहिड़ी बि शइ जी दिक़त थिए या छा त मूंखे सपोट कंदा आहिनि मुंहिंजी ससु आहे हू मूंसां हर हंधि गॾज हूंदी आहे कहिड़ी बि रोटी में या कुझु बि किथे वञिणो हुजे हर टाइम ते मूंखे साथ ॾींदी आहे मुखे ॿाहिरि बि वञिणो हुजे आहे या कुझु कमु हुजे त वेंदासी न तूं निकरी वञु मां ॾिसी वठंदमि घर में ऐं मुंहिंजी फैमिली में मुंहिंजो मुंहिंजो सहुरो आहे उहो बि इलाही सुठा आहिनि मतिलबु नुंहुं न मुंहिंजी धीउ सम्झी करे ई गॾु हलंदा आहिनि ऐं उअं ई रखंदा आहिनि मुंहिंजा हस्बैंड बि जाम कोओपरेटिव आहे उहे बि हर ख़ुशी जो या हर ॻाल्हि जो बि मुंहिंजो ध्यानु रखंदा आहिनि या मुंहिंजी धीउ बि आहे ॿारहं साल जी आहे बट इलाही समझदार आहे जीअं उन्हनि अॼुकल्ह जे ॿारनि खे ज़िदी हुजे या मूंखे इहो खपे या हर हिकु ॻाल्हि ते न मञणी या जीअं चए उअं ई करिणो हुन कहिड़ी बि टाइप जी हुन खे ख़राबु आदत कोनि अथसि हर हिकु ॻाल्हि मञंदी आहे न मोबाइल में बि कोनि ॾींदी आहियां पढ़ाई में बि पंहिंजे हिसाब सां सभु पढ़ाई बि करे सघंदी आहे खेलण जो बि हुन जो टाइम टेबल वग़ैरह सही आहे या मुंहिंजा दोसतनि जे बारे में चवां त शादी खां पहिरियों त जेके दोस्त हूंदा आहिनि सो त अञा ताईं बि हूंदा ई आहिनि बट शादी खां पोइ बि जीअं मां किथे पासे में आहे या स्कूल फ्रैंड जीअं थियनि था उन्हनि पंहिंजे ॿारनि जे थ्रू बि हुननि जी माउनि सां गॾु पंहिंजी दोस्ती थी थी वञे ऐं तंहिंखा पोइ योगा वञूं था त हुन में बि पंहिंजा घणा ई मुंहिंजा दोस्त थी विया आहिनि ऐं सभई ॼणा हेतिरा कॉपरेटिव आहिनि कि भाई पाण खे कहिड़े बि टाइम ते ज़रूरत पए त उन ई टाइम ते सपोट जे लाइ हाज़िर थी वञनि